बेगूसराय में हम करोना के समय में बेगूसराय होस्पिटल जाने से यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का डागडर भी जाँच पड़ताल बहुत ढंग से करते थे जिस समय करोना था उस समय होस्पिटल बेगूसराय होस्पिटल के डागडर बहुत ही सहायता करते थे जिसमें करोना से बचाने के लिए अपना सभी जाँच पड़ताल देख भाल बहुत अच्छा ही करते हैं बेगूसराय के होस्पिटल में के डागडर और सभी मिलकर गरीब लोग की बहुत ही सहायता करते थे जिसमें करोना की समय लोग बहुत परेशानी रहते थे गरीब लोग इतना परेशानी रहते थे जिसमें कोई डागडर का व्यवस्था नहीं मिलता था तो अपना सरकारी अस्पताल बेगूसराय में चल कर अपना जीवन को समाप्त देखा दिखाया करते थे जिसमें तब सदर अस्पताल बेगूसराय को होस्पिटल में डागडर बहुत अच्छा से इलाज भी करते थे देख भाल सभी खाना दाना पानी भी सभी समय पर ही देते थे करोना की समय में इतना बेगूसराय का होस्पिटल बहुत ही गरीब लोगो के लिए बहुत ही सहायता करती थी बिघ्नेश